हेलो हँ अपने पासमे मछली कोन कोन यऽ हँ जी मे जे मछलीमे काँटा नहि हुए अच्छा ओ मछलीके दाम की यऽ अच्छा तऽ ठीक अच्छा ठीक छै दुनूमेसँ एक एक किलो मछली तौलू अच्छा तऽ अपनेके दोकान कहाँ छै

अच्छा तऽ नापिके तौलके राखू अच्छा हँ एक एक केजी स्वादिष्ट मछली यऽ ने ओहए देबै अच्छा मछ मछलीमे जे छै गरै छै ई

बात ठीक छै अच्छा गरै जे छै ओ गरै मछली एक किलो देबै एक किलो सिङ्गघियो सिङ्गघी मछली यऽ नऽ ओ देबै एक किलो अच्छा ठीक छै तहन देबै जे दर रहै अच्छा नापि कऽ राखू हम आबैत छी पैसा लै लऽ हँ ठीके छै दए देबै छओ सए टका अरे भाव किछु रहै हमरा चीज चाही ठीक छै हँ अच्छा पहने एक किलो सिङ्गघी राखबै नापिके एक किलो गरै ठीक छै हाँ हँ हँ ठीक छै हँ नहि इहए लेबै सिङ्गघी लऽ नहि सिङ्गघी मछली लेब देबै सिङ्गघी आ एक किलो गरै दए देबै आ आधा किलो हूँ की कहै छै रेवा मछली

आ नापू नापि